आङो जोंनि रावनि अनगा गुबुन हारि रावबो रावनि लेखाबो फरायखांबाय बे बै बिजाबानो जाहैबाय इंलिस इंलिस फरायनानै आङो जोबोद मोजां मोनो आरो इंलिस रावखौ जोबोद मोजां सानो आरो जाय जाय राव आरो जाय लिरनायफोरा पावार एबा नलेज बैफोर नलेजफोरखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो जाय बै नलेज एबा लेखा लिरगिरि बैफोरनि मुंखौ आङो बावनाय जाबाय आरो बिनिखायनो जाय लेखाखौ आं फरायदों बै लेखाखौ बयबो फरायनांगौ